सासे आइजोआ संसार जानायाव माबायदि दुखु खस्थ'जों सहायनांगौ जायो नोंथां सासे आइजोआ जेनेबा जि हाबा जानानै नखराव संसार सोलिनांगौवा सोरनिबा नखराव जौ फाग्ला ओंखाम फाग्ला हौवा मोनो बेफोरबो हनै खस्थ' बस्थ' एखनबा सुख गैया जानो एखनबा लोंनो सुगैया फिसा लानानै हाग्रायाव थाहां बंग्रायाव थाहां जायो बेफोरखौबो खस्थ'खौ नुनानै जोंबो बुङो हाबाब मानो बेबायदि बिदि जानो नाङा मोजां जा होन्नानै बुङो सोरनिबा नखराव बिराद खस्थ'यैनो सोलिनांगौबो जाहैयो दे फिसाफोर मोजाङै जा मोजाङै था होन्नानै जों फोरमायो जों हाबा जानानै जों बे नखराव खस्थ' मोन्नायलाय जोंबो बेफोरखौ नुनानै जों फोरोङो मानसिफोरखौ बेबायदि दाजा बिदि दामाव हामा होनानै जों बुङो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा अख्राफोरा बुजिया बिदिखौ जोंखौ उल्था रागाजोंसिननाय फैयो एखमबा थेवबो जों अनगायो जों अननानै बेबायदि दाख्लाम हामा मोजाङै जा मोजाङै था फिसा फिसौ फेदेरनांगौ फोलावनांगौ नोंसोर मानो बिदि जायो होन्नानै जों बुङो जोंबो नागारा नोंसोरखौ नोंसोरबो जोंखौ दानागार होन्नानै जों बुङो आरो फोरोङो जोङो बिदिखौ

मालाबानि समाव नोंसोरो नांलायो खमलायो सानसेबा नांलायगोन सानसेबा खमलायगोन मोजाङै मोजां सुख थानांगौ बिदि सानसेनि रागाखौ सानफ्रामबो लानो नाङा बिदि होन्नानै बुङो आरो जोङो नखराव जै हाबा जाबाय जेला हिन्जावफ्रा हौवाफोरनि आखलखौ एसे गंनानै था उल्था उल्था नांलायनो नाङा दावराव दावसि जालायनो नांया सामफ्रामबो बिदि दावराव जायोबा नखरा गरम जायो हामा होन्नानै जों बुङो आरो बेबायदि जों होन्नानै फोरोङो आरो जों अन्नायाव आरो दा दा जोंखौनो होन जोंबो मालाबा समाव बिदिनो जाबोदोंमोन दां बिदिनो माबोदोंमोन दां दा जों बेखौ बावनानै थाङो थेवबो जों दा मालायखौ नुयोबा होनो आरो सोरबा सोरनिबा नखराव बिराद खस्थ'बो दंनालाय ओंखायनो जों होनो आरो आंनि होन्नाया एसेनोसैदि नै जारौ जाबायनदां